ओरैनो नायबा आयजोफोराबो गेलेग्राया गेलेयो आरो हौवाफोरबायदिनो बिसोरबो गेलेनो हायो आरो बिसोरबो गेलेयो जेरै बल फोर दङ आरो मेरला रोखोमनि दङ बेफोरखौ आइजोफोराबो गेलेनो हायो आरो गेलेखायोबो जोंनियाव ओरै ओनसोलावबो गेलेयो बेफोरो गेलेग्राखा गासैबो गेलेजायो हौवायानो जा आरो हिनजावानो जा आयजोआनो जा दा आयजोफ्राबो गेलेयो आरोखि जेरै बल दं बल खौबो कसिं जोयो खेला जोयो दस्रायाव थानानै जोहैयो बायदिसिना खेला दङ आरोखि बेखौ जोंनि ओनसोलाव गेलेयो आरोखि हिनजावफ्रा आरो गोबां अनसुंथायबो होयो आरो हिनजावफोरनि गेलेनायखौ गासैबो थांनांगौ गासैबो खेलाया गेलेनांगौ आरो मेरला खेला दंबावो जेरै खाबादिफोरबो दङ हिनजाफोर गेलेग्रा आरो बेफोरखौबो हिनजावफोराबो गेलेयो आयजोफोरा आयजोफोरनि थाखाय बे मोनसे मोजां खेला आरोखि बे मोजां खेलाखौ गेलेयो आरोखि आयजोफोरा बबेयावबा फांसन फोर जाबा जोंनि ओनसोलाव फांसन फोर जाबा जेरै आमथिसुवाफोर जाबा बिदियाव गेलेयो आरोखि आरो दस्राफोरावबो जाखायो बे खेलाया आरो आयजोफोरा बे खेलाखौ गेलेखायो गासैबो ओनसोलनि आयजोफोरानो गेलेखायो बेफोर खेलाया मुंदांखा खा हिनजावफोर बांसिन गेलेयो फुटबल बुङोबाथ' हिनजावफ्राबो गेलेखायो जेरै क्रिकेट दं बेफोरखौबो गेलेनाय जायो आयजोफोरा आरो मोजांनो मोजां गेलेखायो बिसोरबो दा हिनजावफोर जेरै हौवाफोरा गेलेयो बेबायदिनो हिनजाव आयजोफोराबो बिदिनो आवगायनो बिस्राबो निस्सय खाबु मोननांगौ आरो बिनि थाखायनो आयजोफोरखौबो बे खेलानि खेलाजों थांनो थाखाय आवगायहोदों आरो आवगायखागोनबो हिनजावफ्राबो खेला गेलेगोन गासैबो गेलेगोन खाबुफोर ओरैनोबाबो जोंनि गामिफ्राव नायोबा ओरैनोबाबो गेलेखायो आयजोफोरखौ आरो बेयाव जों अनसुंथाय होनांगौ आरो अनसुंथाय होबानो गासैबो समा दावखोगोन आरो नामबो जागोन आयजोफोर गासै जेरावबो गासैबो ओनसोलानो जा जेरावबो आयजोफोरबो गेलेखायो आरो खाबुबो मोनखानांगौ आरो बिसोरबो गेलेयो मोजां रोखोम हौवा बा आयजोनि खेला आयजो गेलेगोन आरो आयजोनि खेलायाबोथ' दंखायो मेरला रोखोम दङ माखौ बुंनो बिदिनो फुटबल फोरखौनो बुंबाय आरोखि आङो खाबादिफोरखौनो बुंबाय बेफोरखौ बांसिन गेलेनाय नुयो आरोखि आजिखालि खाबादियाथ' जायो आजिखालि बल बांसिन गेलेनाय नुयो आरोखि क्रिकेट बो गेलेयो आयजोफोरा बेफोरखौ गेलेजोबो आरोखि गासिबो मेरला दङ बेखौ बुंला आङो बेखौ आयजोआ गेलेनो हायो आरो सोमोनांथावदि मोजां गासैबो समानै समान थांनांगौ गेलेनांगौ हौवाया हौवानि खेला गेलेगोन आरो हिनजावफ्राबो गेलेगोन बे एखे समान लेभेल थांगोन आरोखि आयजोफोराबो रोङा नङा रोङो गेलेयो गासिबो खाबुखौ नांनो खाबुफोरनि थाखायसो थायो हेफाजाब होनांगौ आरोखि हेफाजाब होबानो बिसोरबो गेलेयो आरो ओरैनोबाबोथ' मेरला खेला दंखायो आयजोफोरनि थाखाय दा बेफोरखौ नायनानै आयजोफोराबो ओरै ओनसोलानो होन आरो दस्रायावनो होन गासैबो गेलेयो आरोखि आयजोफोराबो खेला दङ गावबा गावनि आयजोनि खेला दङ मेरला दङ दा बेखौलाय गेलेयो आरोखि गासिबो ओ बांसिन खेलाया फुटबलावनो नुयो आजिखालि फुटबल दङ आरो उसु फोर दङ बुलायनायफोर दङ बेफोरबो बेफोरखौबो गेलेयो हिनजावफ्रा आरो हौवाफोरबो गेलेयो बे एखेखौनो आयजो बेफोरो गेलेजोबो गासैबो बुलायनाय होन मा होन जा खेलाफोर दं बेफोरखौबो आयजोफोरबो गेलेयो आरोखि बेफोराव जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो दा गेलेयो दा अनसुंथाय होनायाव हेफाजाब होबानो गासिबो जायो आरोखि गासिबो समानैनो थाङो आरो बेनोसै दा गासिबो गेलेखायोबा मेरला रोखोमनिबो खेला दङ दा आयजोफ्राबो आयजोआनो होन मानसि हौवायानो होन गासिबो खेला गेलेखायो आरो खेला गेलेनायाबो मोजांखा गावनि भारतनि थाखाय बा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै लानाय बेथ' मानसिनि मोजांखा देखायनानै होनाया दा बेनिथाखायनो बांसिन आयजोबाबो होन हौवाफोरबाबो होन आयजोबाबो होन बे खेलायाव ओंखारनाय जायो आरोखि गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो गेलेनाय जायो गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायबासो गावाबो गोजौआव थांगोन दा बेबायदियैनो जेरैबो गासैबो ओनसोलावनो खेला गेलेयो आयजोफोरबो गेलेयो गोबां खेला दं खेलायाथ' जोबा गासैबो खेला दं बेखौनो गेलजोबो आरोखि आयजोबाबो फुटबल आजिखालि दा फुटबल बांसिन नुनाय जायो होमबाबो दस्राखौबाबो गेलेयो रानिं होन मा होन दा गासैबो गेलेजोबो आयजोफोरनि बेफोरनोसै आरो